हंजी नमस्कार अ'ऊं बडेआल करेआना स्टोर दा बोल्ला ना केह् हाल नमस्कार जी नमस्कार हंजी हंजी अच्छा जी अच्छा जी नेईं नेईं ऐसी कोई गल्ल नेईं ऐ भाई में आखेआ ऐसी कोई गल्ल नेईं ऐ जी समान खराब दी कोई ओह् नेईं ऐ हंजी हंजी अच्छा जी हंजी हंजी नेईं नेईं ऐसा किश नेईं होई सकदा थोह्ड़ा इक दो दाना होई सकदा बिच ओह्दे पूरी दाल खराब नेईं होई सकदी अच्छा अच्छा अच्छा कोई निं तुस लेई आएओ उसी दिक्खी लैह्गे अस केह् परेशानी आवै दी तुसें गी ते अच्छा नेईं नेईं कोई गल्ल नेईं माराज थुआढ़ी अपनी हट्टी ऐ तुस करी सकदे तुस कोई नेईं तुस लेई आएओ दिक्खो ऐल्लै बक्खरे बक्खरे ना इक भद्रबाही चलै दे कोई देसी राजमांह् कोई किश एह् डेढ सौ रपे तूं शुरु होंदे न अपने एह् दिक्खी लैओ कोई गिरम आई गेयी बिच जां निक्के राजमांह् कोई छांटे दे ओह् अस इक सौ बीह् जां इक सौ त्रीह् बी देई ओड़ना अच्छा दिक्खो जी जेहड़े बने दे ओह् बापस नेईं होने जेह्के बाकी न ओह् बापस लेई आएओ लफाफा दिक्खी लैह्गे अस हां कोई नेईं उ'नें गी दिक्खो जी तुस साढ़े पराने ग्राह्क ओ कोई चक्कर नेईं तुस आएओ लफाफा दिक्खी लैह्गे चैक्क करी लैह्गे इक बार केह् गल्ल एह् केह् गल्ल नेईं कि परेशानी अबा दी हंजी हंजी चलो कोई निं लेई आएओ तुस फिर दिक्खगे कोई माराज कोई गल्ल नेईं तुस आएओ फ्ही दिक्खी लैह्गे अच्छा चलो कोई नेईं तुस आएओ तुस आएओ तुसें गी करी देगे ठीक ऐ निं अच्छा ठीक ऐ